हय म्हजेंच नांव निता आ कित कित खबर कित खबर बरें आनी जें शेत बी करता आयकून घे आमचें शेत बी करता न्हुं सारें सारें बी चड म्हारग जालां म्हणून सबसिडी बी अशें बेगीन मेळ्ळें जाल्यार बऱ्या पडटलें आसलें आनी आतां आमी आमी भाजी बी रोयताय पळय आतां आमच्यो बायलो रस्त्यार बसता तें बरें दिसना मेळत तशें बशिल्लें तांकां पुलीस धरता टॅक्स पुलीस मारता म्हूण आमकां एक खोप अशी करून दिली न्हू जाल्यार आमी तें आमगें तें सामान खोपींत येवून आमी मागीर सारकें विकों मेळटालें न्हूं म्हणून एक ती एक कम्पलेन आसली चवकशी करपाक जाय आसलेली तेचे कडेन

हय चड म्हारग पडटा हय

ओके बरें महिला मंडळाच्या हय महिला मंडळ आमी हय आयकून घे आमची महिला मंडळ पळय बायलो लाडू बी करतात तेंगे तो लाडवा स्टॉक खंयच चडान चड तो थंय उरता कोण गांवचे कोण काय व्हडलेशें खावपाक सोदनात घरा कडेन केले म्हणटकीर आतां कितें तेंकां मार्केटींग ना मार्केटींग तुमी खंय तरी आमकां सोदून दिलें न्ही आमकां थंय व्हरून घालपाक आमकां बऱ्या पडटलें आशिल्लें तें तूं करून दिवपाचें काम कर

आ बरें बरें ओके बरें दवरतां आं